اردو زبان سیکھنے کا یہ تجربہ رہا ہے ہمارا کیونکہ ہمارے بچپن سے ہی ہمارے گھر میں اردو زبان کا اہتمام رہا ہے تو اس وجہ سے ہمارے زبان میں اردو زیادہ ورڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی اردو زبان کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تجربہ رہا ہے کہ اردو ہم جہاں پر بولتے ہیں تو بہت فخر سے بولتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اگر دنیا کے آدھا سے زیادہ حصہ میں جائیے اردو زبان آپ کو بہت عزت دلاتی ہے اور یہ واحد زبان ہیں جو ہندوستان میں بہت زیادہ معجزانہ ہیں اور آپ کو خود بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے لوگوں کو سننے میں اچھا لگتا ہے اور لوگ اس زبان کو سننا پسند کرتے ہیں یہ واحد ایسی زبان ہے جو آپ اس میں مٹھاس بہت ہے بہت مٹھاس ہے اس کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ آپ سے تعلق بنانا پسند کرتے ہیں اور آپ سے رشتہ رکھنا پسند کرتے ہیں یہ زبان بہت خوبصورت ہے اور ہم اس زبان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ زبان جانتے ہیں